अगर कुसै मुट्टे होना होवै ते ओह् रोज़ सबेरे दो केले होर दुद्ध दा ग्लास पियै मिल्क नेईं ते मिल्क शेक बनाइयै बी पी सकदा फिर उसके बाद फ्ही ओह्दे बाद नी रातीं सेड़ी उड़ने चने ओह् खाने सवेरे अगर उनें ई अंगूर निकली जा ओह ते साढ़े शरीर गल्ला बोह्त शैल चीज़ ऐ ते ओह् रोज़ ऐक्सरसाइज करनी जेह्दे कन्नै साढ़े शरीर गी चुस्ती तंदुरुस्ती होवै जेह्दे कन्नै अस जेह्दे कन्नै असें थोह्ड़ी एनर्जी होवै एह्दे कन्नै साढ़ा शरीर फिट रौंह्दा ते बाह्रा दियां चीज़ां ते नेईं खानियां उं'दे बिच्च फैट्स होंदे जेह्के साढ़े शरीर गी शैल नेईं लगदे ओह्दे कन्नै असें ई बड़ी बमारियां लगदियां इत्त गल्ला घरै दियां चीज़ा खानियां दुद्ध देहीं पीना शैल ऐ ते ओह्दे कन्नै ओह्दे कन्नै मुट्टे शूट्टे होना ओह्दे कन्नै असें ई अंदरा बी साढ़ा शरीर ओह्दे कन्नै साढ़ा शरीर शैल ताकतबर होंदा